عام طور پر مقامی خبروں کو زیادہ تر کوریج مل جاتا ہے علاقوں میں چھوٹے موٹے علاقوں میں یا بڑے علاقوں میں بھی وہ لوگ ایک خبر کو زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں اور دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں یہ بھی تھوڑا سا غلط ہے دونوں کو ایک سمان نہیں کرتے ہیں دونوں کو سمانتر نہیں دیکھتے ہیں دونوں کو الگ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں الگ الگ طریقے سے ان کا وہ ہوتا ہے انٹینشن ہوتا ہے ان سے ان کو سوچنے کا ان کو انڈراسٹینڈ کرنے کا اور وہ لوگ زیادہ تر زیادہ تر وہ لوگ اسی چیز سے کوریج وہ پاتے ہیں